मुंबई हिक अहिड़ी शहर नगरी आहे जिते केर बुखियो मरंदो न आहे हिता जा माण्हू जेके सिंधी आहिनि उहे पंहिंजे घर में कम करे रोटियूं करे पंहिंजो घर हलाईंदा आहिनि चंङा ॼणा इहो बि आहिनि की उहे सभु टिफिन सिस्टम खणी करे हितां खां हुते ॾेई ईंदा आहिनि अॼुकल्ह जेके ॿार आहिनि हूअ प्राइवेट सेक्टर में वधीक कमु करणु निजी निजी नौकरी में कमु करणु वधीक पसंदि था कन छाकाणि त हुन में पैसो वधीक आहे गोर्मेंट नौकरी में छा आहे की हुते कमु घटि आहे पर पैसो कमु घटि आहे पैसो वधीक आहे पर उहो ॿार अॼुकल्ह सेटिज़फाइड न आहिनि इनकरे हू छा कंदा आहिनि केरु प्राइवेट नौकरी करे पैसो खण दोस्ती यारी खण फ़ैसलिटिस जाम आहिनि हुनमि खे थोरो टाइम लॻंदो आहे ॿारनि खे सेटल थिअण में पर ॿारनि खे अॼुकल्ह में प्राइवेट सेक्टर में कमु करण वधीक वणंदो आहे असांजी मम्मी बि थोरी पढ़ाई जे खे खणी थोरो घटि ज़ोर आहे ॿारनि खे वधीक पढ़ाइणु खपे बिराजदारी जी जाम ॾिठो आहे स्लम एरिया में जाम घटि ॿार पढ़ंदा आहिनि जाम ॼणा आहिनि जेके शोशल वर्कर आहिनि ॿारनि खे वञी करे हिमथाईंदा आहिनि की स्कूल स्कूल में अचो स्कूल पढ़ो पर जे के हाणे पेरेंट्स मोकिलिणु न चाईंदा त उहो कीअं हलंदो पर कंदा आहिनि